अस अस घर बिच बजन आलू आलू खाइयै बी बढ़ाई सकने आं आलू बिच कैलरी होर कार्बोड्रेट्स मात्रा बडी जादा होंदी ऐ ते आलू आलू कन्नै वेट आसानी कन्नै अस बढ़ाई सकने दूसरा घी घी घी खाने के साथ बी घी कन्नै कन्नै बी वेट बधदा घी अस खाने रुट्टी च पाइयै खाई सकने जां फिर घी होर गुड़ मिक्स करियै खाई सकने आं त्रीया ऐ त्रीया त्रीया त्री त्रीया ऐ बीन्स बीन्स च बी कैलरी दी मात्रा जादा होंदी बीन्स बी अस खाई सकने आं बीन्स कन्नै बजन बीन्स कन्नै बजन बधदा ऐ चौथा चौथा पिनट पिनट कि जिसी अस मूंगफली दा मूंगफली दा मक्खन मूंगफली दा बटर दे नाम नै जाने जन्ने इसी अस फुलके कन्नै किसे कन्नै बी खाइयै जां इ'यां बी खाइयै इंदे कन्नै पचमें पचमां नांऽ ओह् उ'ऐ पचमां अखरोट अखरोट होर घी अखरोट होर मखीर कन्नै बी बजन बधी सकदा पचमें खजूर खजूर होर छुहारे खजूर बी बजन खजूर बिच बी कैलरीज़ कार्बोड्रेट्स दी मात्रा जादा होंदी ऐ खजूर कन्नै बजन बधदा खजूर छुहारे अस दुद्ध बिच बुआलियै बी खाई सकने आं ओह्दे कन्नै बी बजन बधदा होर पजमां ऐ केला केले च बी कैलरी होर कार्बोहाईड्रेटस दी मात्रा जादा होंदी केले कन्नै बी बजन बधदा केला अस शेक बनाई सकने इ'न्ना किश बनाइयै दुद्धे कन्नै खाई सकने आं छेंमा एग छेमां ऐ अंडा अंडे कन्नै बी बजन बजन बधदा अंडा अस बुआलियै खाई सकने आं नौमां ऐ अं नौमां दलिया दलिया दलिया ऐ दलिया कन्नै बी दलिया पैह्लें घ्योऽ च भुनदे फिर दलिया दुद्ध च बनाइयै ओह्दे कन्नै बी बजन आसानी कन्नै बधदा दसमां दसमां फ्रूट फ्रूट कोई बी पैह्ला केला मैंगो अम्ब अम्ब कन्नै बी बजन बधदा कन्नै आने आह्ले टाईम च अम्बे दा सीजन शूरू अम्ब पक्के दा खाइयै अस बजन बधाई सकने आं होर अस मता मता घ्योऽ खाइयै बी बजन बधदा साढ़ा